चंदौली में महेंद्रा पॉलीटेक्निक कॉलेज है जिससे कि उसमें शिक्षा के लिए जो है मुझे पर्याप्त समय बच्चों का एड्मिशन वगैरह जो है अपने जिले के अंदर है इसका योगदान मुझे बहुत शिक्षा के लिए असराहनीय है आपस में लोगों को प्रिय कोचिंग एवं तैयारियों का नाम जो है बगल में रहने से ही स्कूल में सभी सुविधाएं उपलब्ध मिलती रहती हैं वहाँ के बच्चों आपस में मिलकर कोचिंग और अन्य